हमरा सुविधा खीर बनबऽ आबै छथि जे कहतनि तिनका हम सिखा देब बनेनाइ अगर सबजी भी कहताह जे कोइ जे हमरा बना दिअऽ तऽ हम बना देबनि सिखा देबनि बढ़िआँ जकाँ रो पूड़ी मिठाइ चाहथिन जे बन सीखी तऽ हम हुनकर मिठाइ भी बनेनाइ सिखा देबनि हमरा ओ आबैए बनबऽ मिठाइ पूड़ी भी बनबऽ आबैए पूड़ी कहथिन तऽ पूड़ी बना देबनि अगर पूआ कहथिन पूआ हमरा सिखा दिअऽ बनेनाइ तऽ हम पूआ सिखा देब बनेनाइ देबनि ओ बनबै बनेनाइ सिखा देबनि ब एखन फगुआके समय अछि हमरा जे कहताह तऽ हम बड़ी भी बनेनाइ सिखा देबनि कचरी बनेनाइ से सिखा देब देबनि हरेक समान हमरा तैआरी कऽ कऽ हम देखा देबनि जे सिखथिन से हर चीज हम सिखा देबनि खानाके बेबस्थामे हम हर चीज सिखा देबनि जे चीज कहथिन लड्डू बनेनाइ लड्डू बनबऽ बना देबनि सिखा देबनि लड्डू भी बनेनाइ सिखा देबनि तस्मै सिखा देबनि हर चीज हमरा जे कहथिन खानाके विषयमे हर चीज हम बनेनाइ हम सिखा देबनि हमरासे बनबऽ आबै अछि तस्मै बनबऽ आबै अछि खाजा बनबऽ आबै छै लड्डू बनबऽ आबै अछि फेर पूड़ी बनबऽ आबै अछि मधुर बनबऽ आबै अछि हरेक चीज बनबऽ हमरा आबै अछि दूध कोना डलेतै तस्मैमे से दिअऽ आबै अछि चीनी कखन पड़तै से भी हमरा दिअऽ आबै अछि चावल कखन सिझलनि ओहो अछि आओर दि देखऽ आबै अछि जे हम चावल आब भऽ गेल आब एहिमे चिन्नी पड़त दूध कखन डालैके पड़त से कखन डालब से हम डालब ओहो हमरा दिअऽ डालऽ अबै अछि दूधो कै मिनटमे सिझत से हम बता सकलहुँ हँ जे कै मिनटमे हमरा खीर आबैत अछि खीर बनबऽ आबैत अछि रोटी कहबनि तऽ रोटी भी बनबऽ आबै अछि रोटिओ बनाकऽ हम सिखा देबनि जे सिखऽ चाहताह हुनको सिखै देबनि